अलग अलग सांस्कृतिक समूह रहैत अछि जेनाकि हमरा सभके घरमे बहुत तरह के पर्व त्योहार होइत अछि जेना उपनैन जनउ हमरा सभकए होइत अछि हमसब मिथिलाञ्चलसँ छी आओर मैथिल हमर सभके धर्म छी मिथिला आओर बहुत एहन जाति होइत जकरा सब जिनका सभकए उपनैन नहि होइत अछि तए हुनकर सभके रस्म आओर हमर सभके रस्ममे बहुत अन्तर अछि आओर अहिना बहुत तरहके चीज होइत अछि जेनाकि कोनो पर्व हमरा सभकए होइत अछि आओर हुनका सभकए नहि होइत अछि जेना हमरा सभके दुर्गापूजा दिवाली छठि बहुत तरहके पर्व होइत अछि आओर हुनका सभकए जेना मोहमडेम रहल तँ हुनका सभकए बकरीद ईद मोहर्रम ई सब होइत अछि तऽ बहुत तरहके अन्तर होइत अछि हमरा सभके पर्वमे संस्कृतिकमे आओर हुनकर सभके बोलचाल भाषा हमरा सभसँ बहुत अलग होइत अछि बहुत तरहके भाषा एहन होइत अछि जे ओ सब हमर सभके कॉपी करैत अछि लेकिन फिर भी ओतेक बढ़िआँ तरीकासँ नहि बाजैछ बाजैत अछि जेनाकि हमसभ अपन भाषाके बाजै छियै ओना ओ सब कॉपियो करै लए चाहै छथिन तऽ ओहन हुनका सभकए नहि होइत अछि आओर जेनाकि मुण्डने सबके होइछै तऽ हमर सभके एहिठाम जेना रस्म होइछै बहुत तरहके तेहन हुनका सभकए नहि होइत अछि जेना शादिये बियाह होइ छै तए हमरा सभके एहिठाम लड़का लड़की चारि दिन रहै छै और हुनका सभमे शादीके सुबह ही चलि जाइ छै और बहुत तरहके एहन रस्म छै जतय कि हम एते कम समयमे नहि